कहलिए कि मतलब पनीर पनीरके सबजी बनाउ लेकिन बेसी बेसी मसाला नहि देब लेकिन कतेक मसाला देलकै बहुत ओतना मसाला मतलब बहुत दोकानदारके कहलिए बोललै तुरन्त बनाके मतलब दै देबऽ देलिए बतेलिए रुपैआ ओतना देलिए कहलकै कहलकै तऽ हम कहलिए पहिले बनाके दहो तब देबै एकर बाद बनबैले कहलिए आओर मतलब सबचीज कहलिए हल्का हल्का दै साधारण ओ देलकै कतेक ने मतलब मिरची डालि देलकै झलगर तितगर झलगर तितगर बहुत मतलब बना देलकै मिरची उरची बहुत डालि देलकै हम कहलिए कम मसाला दैले ओ जादे मसाला दै देलकै आओर उपरसे कि मतलब टाइम टाइम बहुत जादे देर लगै देलकै वहाँ आदमी घरपर मतलब बहुत देरसे बैठल रहै ओकरा जल्दी मतलब दैके रहै खाना भोजनमे लेट करि एहि कारण करिके हम बतेलिए किछु करै छै किछु कहलिए किछु सुनै छै किछु मतलब एकर नहि बढ़िआँ अथी मिललै बेकार बनबैले देलिए बहुत बेकार होइ गेलै इएहसब समान सब खरचा उरचा सब मतलब पइसा पानीमे चलि गेलै जल्दी बनाके नहि देलकै ईहोसब मसाला झलगदार देलकै एकदम भोजन बहुत खराब करि देलकै पनीर कहलिए कम मसाला दै मतलब जादे मसल्ला दै देलकै इएह करिके छै जे गलत बहुत गलती करि देलकै हँ मसल्ला दैके नहि ओहोमे कि जल्दी हमरा बनैके नहि देलकै बनैके जल्दी देतै सभके खाना उना देतिए लेकिन नहि देलकै देरी करि देलकै एतना देरीमे हम अपने बना देतिए रहै लेकिन हम किछु सोचिके मतलब ओकरा बनबैके लिए देलिए लेकिन फिर भी ओ ओतना नहि अथी करि पएलै नहि बनबैके रहै तऽ पहिले दै देतै रहै एतना तेजीमे जब काम नहि करि पएलै जेकि सबदिन काम करै रहै वएह समझिके ने देलिए कि फेर जब सबदिन काम करिते रहै तऽ बनैके देतै लेकिन फिर भी लेट करि देलकै एहिके आब ओकरा ओइसनके नहि देबै अएबो करतै इमरजेन्सीमे दोसरा आरके इमरजेन्सीके इमरजेन्सी नहि बुझलक

इमरजेन्सी समझैके चाही लेकिन नहि समझि पएलखिन इएह बहुत बड़ा गलती कएलखिन हँ लेकिन समझैके चाही आदमीके नहि समझि पएलखिन बहुत बड़ा गलती कएलखिन मसल्ला दैके ओहिमे बेमारी लैके ईसब मना रहै झलगर तितगर लेकिन दैके बना देलकै तऽ ओ आर सब बेकार भै गेलै ओकर कामके नहि भेलै